بھارتی میڈیا ایک طاقتور اور با اثر ادارہ ہے جو رائے عامہ بنانے عوامی شعور بیدار کرنے اور حکومتی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا اہم کردار ادا کرتا ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا کے کردار میں کچھ مثبت اور کچھ منفی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اطلاعت کا تیز ترین ذریعہ آج بھارتی میڈیا ہر لمحے کی خبر عوام تک پہنچا رہا ہے پرنٹ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا سب مل کر خبروں کی ترسیل کا بڑا نیٹورک بن چکے ہیں حقائق اور غیر جابرداری کا مسئلہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نیوز چینل اور اخبارات جابردار ہو چکے ہیں بعض اوقات سنسنی خیز ٹی آر پی کی دوڑ اور سیاسی وابستگی کے باعث خبریں مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں ہوتی سوشل میڈیا اور فیک نیوز کا چیلنج سوشل میڈیا پر غیر مصدق خبروں کا پھیلاؤ عام ہو چکا ہے اور بعض ٹی وی چینل بھی غیر تصدیق کے ایسی خبروں کو نشر کر دیتے ہیں مثبت پہلو کچھ ادارے اب بھی تحقیقاتی صحافت زمینی رپورٹنگ اور سماجی مسائل پر مبنی رپورٹنگ کا معیار برقرار رکھتے ہوئے ہیں